کھیل ایک ایسا کام ہے جو لوگ اپنے ذاتی کاموں سے فرصت پا کر کھیلنے کے لیے آتے ہیں کھیل سے لوگوں کے اندر کو تندرستی اور ان کے مزاج میں الگ الگ طرح کی تبدیلیاں آتی ہے اور وہ تبدیلیاں ان کو تناؤمکت کرتی ہیں اور خوشگوار بناتی ہیں اس طرح سے کوئی کھیل اگر کوئی دوڑتا ہے تو اس کا ذہن صرف دوڑنے میں ہے باقی چیزوں میں نہیں ہے اسی طریقے سے اگر وہ کوئی کھیل ایسا کھیل رہا ہے جیسے فٹ بال کھیل رہا ہے یا پھر کرکٹ کھیل رہا ہے تو اس کے ذہن جو ہے اس کی جو جاتی زندگی میں اور کوئی کام ہے کچھ ایسی بےچینی ہے یا کچھ اس طریقے کا ہے تو وہ اس سے نجات پا کر اور وہ جو ہے تناؤ سے مکت ہوتا ہے اور کھیل پہ اس کے پورا ذہن پورے پورے طریقے سے اس پہ مائل ہوتا ہے